میں نے ایک ائیررنگس منگوائے تھے امیزون ایپ سے کل جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئے ان کا کلر ان کا ڈیزائین اتنا زیادہ اچھا تھا مجھے بہت ہی زیادہ وہ اچھے لگے اور ان پہ جو زرکن لگی ہوئی تھی وہ بھی بہت اچھے سے لگی ہوئی تھی جوکہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا اور وہ اتنے زیادہ مہنگے بھی نہیں تھے اور بہت خوبصورت بھی لگ رہے تھے وہ دیکھنے میں میرے گھر میں بھی سب کو بہت زیادہ پسند آئے وہ ائیررنگس اور جب میں اس کو کسی بھی ڈریس کے ساتھ پہنتی ہوں تو وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ الگ سے کچھ پہنا ہوا ہے بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں وہ ائیررنگس دیکھنے میں مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور مجھے اتنے مہنگے بھی نہیں ملے میرے گھر میں سب کو پسند آئے میری فرینڈس نے بھی ان ائیررنگس کی بہت زیادہ تعریف کری ان کو بھی بہت زیادہ پسند آئے اور انہوں نے بھی منگوائے وہ ائیررنگس امیزون ایپ سے اور مجھے بہت زیادہ پسند آئے وہ ائیررنگس